जोङो ओरैनो न'खर खांलांनायनि थाखाय जोङो बिदिनो जुनार फिसियो दाउ अमा बोरमा बिदिनो आरो जोङो बे दाउ बोरमाल'जोंबा जोङो न'खरखौ माबानो बिदिनो बबेबा बोसोरावसो खननै मोनो बबेबा बोसोराव खनसे मोनो जोङो बेफोरजोंनो जोङो माबाबो हाया ओरैनो बिनि थाखायनो जोङो मैगं बेफार खालामनानै जायो ओरैनो मैगं बायलाय फानलाय खालामो ओमफ्राय ओरैनो समावहाय जोङो सि जोमबो फानदेरो दखना बेफार बायदिसिना बेफार बेफोरखौबो खालामदेरो ओमफ्राय फोरबायदिनो नोङो दाउ दाउफ्राबो नोङो दुइ तिनमास तिन सारि मासजोंसो खनसे मोनो फाननो मोनो बोरमाफ्राथ' बेबायदिनो पास मास सय मासफोरनि गेजेरावसो फाननो मोनो अमाबाबो खासि खालामोब्ला बोसोरावसो मासे फाननो खनसे फाननो मोनो फिसा माबायोब्ला बोसोराव खेबनै फाननो मोनो बेनिथाखाय जों न'खरखौ जोङो बेफोरबायदि बोसोराव खेबसे खेबनैल' जों माबाजोबनो हाया डेभलप खालामनो बेनि थाखाय जों अनेक बायलाय फानलाय जों बेफार खालामनानै जोङो सोलियो सोरहाबा हाजिरा मुजिरा मावो सोरहाबा बेफार फालांगि खालामो बेफोरबायदिजों जोङो न'खर खुंलांनांगौ गोनां जायो बेनिफ्राय बायदि बायदि माने बिदिनो फिसा फिसौब्लाबो जोङो माबा मोनसेब्लाबो जोङो मावनानै जोङो न'खरखौ लाखियो आरो जिब जुनार माबाफोरा बिदिनो समनि गेजेराव फाननो मोनो बा मोना बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो अनेक बेफोरबायदिनो बेफार फालांगिजों जों न'खर खाङो